जी पक्षियों को अकर्षित करने के लिए हम लोग दाना पानी तो रखते ही हैं उन लोगों को और हमने पैरेट तो रखा ही है अपने घर पर और आते हैं वे लोग सुबह तो हम लोग पानी रखते हैं मटका लिए हैं हम फिर वहाँ पर रखते हैं हमेशा पानी वग़ैरह चेंज भी करते रहते हैं ताकी पानी गर्म ना हो और हमेशा दाना वग़ैरह चावल वे लोग को तो चावल और जैसे दाना ये सब डालते रहते हैं हमेशा फिर उसके बाद ये सब पक्षियों आते पक्षियाँ तो आती ही रहती हैं हमेशा हम लोग के बग़ीचे में पक्षियाँ आती हैं और अमरूद का पेड़ है आम का पेड़ है उस पर हमेसा पक्षियाँ आकर बैठी रहती हैं और पानी पीने के लिए आती हैं हमेशा आती रहती हैं फिर उसके बाद दाना व दाना तो सुबह ही डालते हैं फिर धूप हो जाती है तो फिर धूप में तो पक्षियाँ आएगी नहीं तो पेड़ पर ही छाँव में बैठी रहती हैं तो सुबह डालते हैं फिर शाम को डालते हैं तो पक्षियाँ हमेशा आती रहती हैं तो आकर्षित तो इसीलिए हो जाती हैं और जब एक ही जगह उन लोगों को रोज़ दाने वग़ैरह पानी मिल रहा है तो वे लोग रोज़ आती हैं जैसे वे लोग अपना घर मान लेती हैं कि चलो इस जगह हमको तो दाना मिलेगा ही पानी मिलेगा तो आती रहती हैं यह द पक्षियों को तो दाना और पानी तो देना ही चाहिए और गर्मियों गर्मी में के मौसम में तो अक्सर पक्षियों को देना चाहिए पानी पानी तो अक्सर हमें हम लोग हमेशा फ्रिज का भी पानी रहता है तो डाल देते हैं उसमें ले जाते हैं तो वे लोग को ठंडा पानी पिलाते हैं आती हैं पीने के लिए और पक्षी तो काफी हमको पसंद भी है औ गौरैया गौरैया चिड़िया तो अच्छी लगती है और फिर पैरट बहुत अच्छा लगता है और मोर वग़ैरह भी आते रहते हैं अक्सर मोर वग़ैरह तो वे इंसानों को देखकर भागते हैं जैसे किसी को ना देखें सब लोग घर रूम में रहते हैं अपने तो फिर आते हैं वे लोग पानी वग़ैरह पीते हैं दाना वग़ैरह भी खाते हैं जैसे किसी को देख लेंगे वैसे तुंरत वे लोग भाग जाएँगे बहुत डरते हैं इंसान से मोर और फिर चिड़िया तो काफी चिड़िया आती रहती हैं कौआ भी आता है कौआ तो वैसे ही मतलब जैसे रोटी वग़ैरह हम लोग डाले रहते हैं फिर बाहर डाल देते हैं तो कौआ आते रहते हैं खाते रहते हैं फिर काफी देखने में भी अच्छा लगता है वीडिओ भी बनाते हैं हम लोग